बदलत्या हवामानाक लागून काणकोण सारके शारांत शेतकऱ्यांक खूब आडमेळ्यो बी आनी लुकसाण पळोवपाक मेळ्या चड म्हणल्यार आनी कठीण परिस्थिती म्हणल्यार हुवांराक लागून दोन फावटी काणकोणाक असो कश्ट पोवपाक पडले आमचे शेतकारांक की हुवांर अकस्मात लक्षणां नासतना हुवांर येयलो आनी शेतकाऱ्यांचे पीक आख्खे काबार कोडून ताणें उडयलें म्हणल्यार शेतकाऱ्यांचे जे पीक आशिल्ले जे लुवपाच्या टायमार आशिल्ले असो अकस्मात पावस येयलो ऑक्टोबराक आनी लुवपाच्या टायमार आख्खें पीक हुंवारान पिड्यार जावन गेलें तशेंच शेतकारांनी रोयल्ले केळयो आमची एक न्हंय आसा काणकोण धाबेलान त्या न्हंयेंत हुंवार आयलो आनी त्या न्हंयेंत फुल सबंद काणकोणच्या शेतकारांक लुकसाणान घातलें शेत शेतां गेली ती गेली ताज्या बरोबर बाकीच्या शेतकरांनी जी केळयो रोयल्यो त्यो बिन व्हांवोन गेल्यो जे पीक जाता ते बाजारांत वचून आपशेंच जे पोटाची जी वेवस्था करता ताजेर तेच्यो खूब अडचणी येयल्यो आनी एक आनी दोनूच वर्सां न्ही अशें चडांत चड काणकोणांक शेतकाऱ्यांक शेतां खातीर तेंच्या पोटां खातीर ताचो तळमळ चालूच आसता तशेंच गिमाच्या दिसांनी एक एक न्हंयो अश्यो आसा झर अश्यो आसा ज्यो सुकून वयता आनी तांकां पीक करपाक मेळना सो तांकां वर्सांतल्यान एकूच पीक करपाक मेळटा आनी गिमाळ्याचे पीक करुंक मेळना जेका लागून तांचे आर्थीक परीस्थिती आसा ताजेर परीणाम जाता बट आर्थीक परीस्थीती आसा खरें बट जायतें फावटी आमकां सरकारान बी काणकोण सारकें शारांत खूब मदत केली आसा म्हणोन जितलें फावटी हुंवार येयल्लो काणकोणचे शेतकारांक सगळें पयशें मेळना बट सरकारांनी थोडें तांकां सबसडी पयशें दिवन तांचो हातभार लावपाचो वेवस्था केल्ली आसा तशेंच तांचें पीक वाडोवपा खातीर सरकारान तांकां कांय बरी फळां फुलां दिवपां सारकीं तांकां बियो बी दिल्यो आसात तशेंच शेतकारांक मदत करपा खातीर सरकारान सबसिडी काडल्या म्हणल्यार बांयो मारून शेत करपा खातीर जेका जितुन तांकां शेतकारांक कमी पयश्यान बांयो मारपाक मेळटा सो अश्यो बऱ्यो थोड्यो सरकारान वेवस्था केल्यो आसा बट काय केणी कडेन अशें जाता की शेतकारां कडेन थोडी नोलेज नाशिल्या कारण तांचेर शेतकारांक ताजो परिणाम भोगपाक पडटा बट हवामानाक लागून चड करून काणकोणा हुंवाराक आनी गिमाळ्याच्या दिसांनी लुकसाणां पोवपाक पडटा